جی میں نے آرٹ بنایا ہے اور بہت سارے آرڑس میں نے بنائے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر میں نے اسے پرزینٹ بھی کیا ہے اور یہ بھی ایک کافی مشقت والا کام ہے اور اس میں بہت زیادہ لگن جستجو اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں وقت دینا پڑتا ہے اس کے لیے تب جا کر کے کہیں پہ کوئی فن یا آرٹ ایک طریقے سے ہم اسے عملی جامہ پہنا پاتے ہیں اور اسے مکمل کر پاتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور لگن سے کام کرنا ہوتا ہے اور اس میں جن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہیں کہ ہمیں ہمیں منہمک ہو کر کے اپنے کام پر فوکس کرنا ہوتا ہے اور بالکل کہیں پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی نہیں کرنی ہوتی ورنہ اس کی وجہ سے اس کام میں گڑبڑی پیدا ہوجاتی ہے اور پھر کافی دقتیں پیش آتی ہیں تو اصل کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسان کو اپنے کام کے لیے منہمک اور اس کے اندر لگن ہونی چاہیے تو وہ یہ آرٹ کا کام کر سکتا ہے